اردو ہندی کی طرح ہندوستانی بھاشا کا ایک روپ ہے کچھ لینگویج کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اردو کا جو پرارمبھک اور جو پہلے کا روپ ہے وہ اور انڈو آرین بھاشا سے جڑا ہوا ہے اور اس کا جو ساہتک اور سنسکرتک پہچان ہے وہ امیر خسرو کے آدی کال کویوں میں سے شروع ہوتی ہے اردو کے اتہاس کار ولی اردو میں کرانتی کاری رچناؤں کا آرمبھ کال کہا جاتا ہے شاہجہاں نے جب اپنی راجدھانی آگرہ کو بنایا تو وہاں سے ایسا پرتیکت ہوتا ہے کہ فارسی کے ساتھ ساتھ جوان اردو معلیٰ میں رچنائیں تور ہونے لگی بھلے ہی آج اردو کو ایک الگ زبان کی حیثیت ملا لیکن مشہور اردو لیکھک اور کاتبوں نے انیسویں صدی کی پہلی کوت دسکوں تک اپنی زبان کو ہندی یا ہندوی کے روپ میں شناخت کرنے کرتے آئے ہیں بھاشا تتھا لپی کا بھید رہا ہے کیوں کہ راجیہ سبھاؤں کی بھاشا پھارسی بھی تھی تتھا لپی بھی فارسی تھی انہوں نے اپنی رچناؤں کو جنتا تک پہنچانے کے لیے بھاشا تو جنتا کی اپنا لے ہی لی لیکن انہوں نے فارسی لپی میں لکھتے رہے اردو کا اپنا ایک ادبی اور کلچرل اس کا ایک کولونائجیشن ہے انیسویں صدی کی شروعات میں بھارت کے ساماجک محلے نے اردو رجسٹر کی وکاس میں بہت بھومیکا نبھائی ہندی اردو دونوں ہندوستانی زبان کے لہجے میں بولی جاتی ہیں اور شاسن کے سامنے ہندو پہچان بنانے کو کوشش کی لیکن یہ کوئی آدھار نہیں ہے

اور اردو نے اپنی پہچان قائم کی